हेलो हाँ नमस्ते अच्छा कितने एकड़ चाहिए पाँच एकड़ अच्छा कितने तक की चाहिए आपको हाँ जैसे तो यहाँ पर है साईं मंदिर पास तो वह है वह चार एकड़ है तो वह एक एकड़ दस लाख की बता रहें तो आपको कितनी पाँच एकड़ चाहिए नई पाँच एकड़ तो नई हो पाएगी लेकिन चार एकड़ हे ठीक है मैं सोचती हूँ दो दिन में हाँ एक जगह और है हाँ ठीक हे हाँ लेकिन एक एकड़ का दस लाख है रेट

एक एकड़ का दस लाख रुपये है चलेगा नहीं तो मार्केट में यही चल रहा है यह रेट चल रहा है अच्छा तो आपको कितने तक चाहिए था आपको कितने तक का चाहिए एक एकड़ के पाँच लाख नहीं इतना तो नी हो पाएगा पाँच पाँच लाख तो नहीं सात लाख हो जाएगा हाँ ठीक है और रजिस्ट्री के पैसे अलग से लगेंगे हाँ ठीक है